हाँ शहर में हमारे एक क्षेत्र में गाँव में बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक मंदिर है उसके बारे में हम आपको सभी एक बारी बारी से टौपीक बाय टौपीक आपको हम घटनाएँ को सुनाते हैं हमारे गाँव में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर ऐतिहासिक मंदिर बाबा राम बाबा धनेश्वर महादेव मंदिर है जिस मंदिर पर हम सबसे पहले छोटे छोटे छोटे सभी बच्चों को बताया जाता था कि यहाँ बहुत ही पहले बहुत ही पहले खुदाई हुई थी खुदाई करते करते खुदाई एक समय ऐसा आया कि इतनी खू खुदाई करते करते एक पत्थर कि मूर्ति निकली उस मूर्ति में इतनी जादू थी कि वह मूर्ति इस प्रकार की थी वह किसी भी बोलने पर वह बोलती थी जिस वस्तु को आप बोलेंगे वह वस्तु वह दुबारी आवाज़ सुनाई देती थी एक बार ऐसे करते करते कई महात्मा आए वहाँ कई महात्मा आते आते एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ महात्मा काफ़ी महात्मा आने लगें वह उनकी पूजा करने लगे उस मंदिर उसको लो उठाया गया है एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा गया फिर उसके बाद वह मंदिर बनी वह हम मतलब साफ सुथरा होने लगा महात्मा लोग रहने लगें उस मतलब उस मंदिर कि सेवा करने लगे उसके बाद मंदिर कि सेवा करते करते उन सब एक दिन बहुत बड़े वहाँ मंदिर का विकास किए हैं और धीरे धीरे गाँव पुर के लोग सभी लोग आसपास के पड़ोसी आने लगे मंदिर में पूजा पाठ करने लगे वहाँ मतलब धूप अगरबत्ती दिखाना किसी भी अपने नाना प्रकार के जिस सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से हमारे यहाँ मतलब मंदिरों कि पूजा होती चली आई हिन्दू धर्म के लोग अपनी अपनी धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे महाँ पहुँचने लगे काफ़ी संख्या में भीड़ होने लगी बाबा भोलेनाथ महादेव का दर्शन होने लगा दर्शन होते होते एक दिन क्या हुआ एक अचानक कोई वहाँ व्यक्ति मतलब बहुत ही बुड्ढा व्यक्ति और धीरे धीरे जाने लगा जाते जाते धीर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे गया वह मंदिर के पास पहुँचा मंदिर के सीढ़ी यों को जैसे ही वह सीढ़ीयों को चढ़ने कि कोशिश किया तैसे ही लड़खड़ा कर गिर गया कोई एक साधु उसे देखा और बोला की देखो कैसा बुड्ढा आया है तो सब लोग बोले के अरे बुड्ढा छोड़ो इसको जाने दो एक महात्मा बोला नहीं नहीं नहीं नहीं हो सकता है कहीं हमारे बाबा भोलेनाथ हों और इनकी हो सकती है हम इनकी सेवा करें तो हमें इसी में हीं यहाँ आने वाले समय में कोई न कोई यहाँ हमें और आपको कुछ न कुछ भी सेवा करने से हीं अब हमें आशीर्वाद मिल सकती है जैसे ही उस मतलब साधु का लेंगे महात्मा लोग वहाँ सेवा करने लगे बुड्ढे का बुड्ढे के जैसे ही सेवा करना शुरू किए उसके पैरों को मालिश किए अच्छे से उसको जैसे हीं नहलाने धुलवाने उसे ही कुछ समय क्षण कुछ क्षण बीता उसके बाद उसको भोजन ओजन कराएँ नाश्ता कराएँ और उसे दो शब्द की बातें किए जैसे ही उसको आभास हुआ कि हैं यहाँ के महात्मा यहाँ के संत जो भी हैं बहुत हीं अच्छे हैं और इस मंदिर को जब से हमने यहाँ लाया उसको जिस सुंदरता से डीडी सुबह शाम पूजा पाठ करते थें तैसे ही बाबा भोलेनाथ का वहाँ पर प्रकट हुए और बोले की सभी महात्माओं और हम गाँव वाले वह हम अपनी तरफ से आशीर्वाद जो आप सबकी इच्छा हो आप हम से ले सकते हैं तैसा ही उसमें एक महात्मा बोला कि देखिए बाबा भोलेनाथ हम आप ही से हम सब कुछ सम्पन्न हैं हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसने कहा ठीक है अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो हमें ऐसी कोइ आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा के लिए अमर रहें बाबा भोलेनाथ बोले देखो महात्मा इन्हें ऐसी बात है लो हम आपको आशीर्वाद दे देते हैं तब से उसी बात दूसरे महात्मा कि बात आई दूसरा महात्मा यह बात बोलें कि देखो इसमें किसी भी अन्य प्रकार के जैसे हीं तैसे अगर कहीं न कहीं वहाँ रहते हैं तो वह अपनी महात्माओं को कहता था कि मेरे महात्मा किसी भी प्रकार की आप बातें किसी से जो आप कहेंगे ओ कि बातें की आपको सच होगा वाउल बोले बाबा भोलेनाथ बोलें जाओ महात्मा तुम्हारा जैसे जिस प्रकार तुमने बोला इसी प्रकार आपको वैसा ही होगा तब कुछ टाईम बाद तीसरा महात्मा का आया तो तीसरा महात्मा सोचा की हम यहाँ तो कब से सेवा करते चले आ रहे हैं पूरी हमारी ज़िंदगी बीतने वाली है लास्ट पड़ाव चल रहा है और हम यहाँ जीकर करेंगे हीं क्या ऐसा न हो हम अपने आने वाले बच्चों अपने पीढ़ियों और आने वाले गाँव वालों को ही हम मांग लेते हैं न क्या हो सकता है वह बोला बाबा भोलेनाथ मुझे बस कुछ नहीं इस मंदिर में बहुत ही पुरानी प्राचीन मंदिर है ऐतिहासिक मंदिर है और हम सभी यहाँ गाँव वाले बहुत हीं मानते हैं अपना कोइ भी कार्य करते हैं तो बोलते हैं बाबा नरेश्वर महादेव की जय हो तो यहाँ इससे हम यह कहना चाहते हैं कि यहाँ आप ऐसा कर दीजिए पूरे हमारे गाँव वासी के लोग जितने भी हैं सब स्वच्छ और एकदम अच्छे से रहें और उन्हें हम किसी ने किसी प्रकार से सभी को सुख औ शांति की प्राप्ति होनी चाहिए और इसी प्रकार और महात्मा बोला ठीक है महादेव आपकी आज्ञा यदि आप ऐसे ही आशीर्वाद देते रहेंगे तो हमारा गाँव सुखी एवम सम्पन्न की सम्पन्न रहता रहेगा तो जैसे ही वह कहें और वहाँ से विलुप्त हो गए बाबा भोलेनाथ जैसे ही विलुप्त हुए तैसे ही वहाँ के अन्य अन्य लोग महात्माएँ अपने ओ में एकदम खुशी और उमंग को मनाते हुए कहा की यहाँ के बाबा भोलेनाथ बहुत ही प्रगत हुए और सभी को आशीर्वाद मिला और अपना ख़से खुसते हँसी खुशी मनाते हुए वह अपना जीवन को व्यतीत करने लगें